लाइन अयलासँ हमरा सभके जादाके जादा खर्चा हो रहल हन हमसभ गरीब आदमी छी पहिले दिया जलबै रही मिट्टी तेल आनि कऽ तब जे हइ से राति भरि जलैत रहय आब तऽ लाइन आबि गेल बारिश होइ हए ओहिमे कटि जाइ हए आँधी तूफान इहो सभमे लाइन कटि जाइए आओर भी हइ कभी लाइटके बिल नहि भरलक कोइ तऽ ओहोमे तार मीटर काटि दै हए आओर भी जे हइ से हुआँ लाइटवला कभी तार बॉले फ्यूज भऽ गेलै मिस्त्री नहि अयलै आओर भी छै तकलीफ एहि एहि सभकेँ लऽ कऽ बिजली हए सुख हए मगर दुःख भी हए बिजली कटि गयलाके बाद अन्धेरा भऽ जाइए अन्धेरामे जे हए से नजरि नहि काम करैए आओर भी छै जे खेतीबाड़ी बहुत तरहके जे छै से बिजलीसँ कंसल्ट हए